हंजी नमस्ते मैडम जी टाइम नेईं मिलेआ देने मैडम जी पता ऐ मैम जी मैम जी में थोह्डे़ दिन तकर आई जागी बिमार आं आपें दो तिन दिन तकर आई जागी ठीक ऐ मम्मी गी लेई आगी